हे देखियौ हमरा अरके एगो परव होइ छै सामा चकेवाके ओ बहुत बढ़िआँ सँ माटि लाबै कुमहर माटि लाबै छियै तब ओकरा सानै छियै तब ओकरा बनबै छियै बहुत बढ़िआँ सामा बनेलहुँ चकेबा बनेलहुँ तित्तिर बनेलहुँ मैना बनेलहुँ हाथी बनेलहुँ घोड़ा बनेलहुँ ई सब बनाकऽ अयँ दौड़ामे कए लेलहुँ दौड़ामे कए लए कऽ ओकरा जे छै से ढ़ोरलहुँ ढ़ोरिकऽ तब रङ्गलहुँ रङ्गिके तब सामाके दिन आबै छै तऽ ओकरा सामाके भसेलहुँ भसाकऽ आओर बहुत बढ़िआँसँ जे छै से ओकरा सब किछु करलहुँ आओर बहुत बढ़िआँ सँ बनेलहुँ तऽ भाए बहिन अपन से गेल अपन खेलै लऽ ननदि कऽ मङ्गेलक नैहिरासँ अथी ससुरारि सँ तब सामा चकेवा अपन खेललक अपन भाय बहिन परवे छियै ओ मतलब सामा चकेवा जे बनाबै छै ने तऽ परवे भेल अपन खेललक ओ सामा चकेवा हमरा अरके वएह परव होइ छै सामा चकेवाके तैं बनेलक आओर खेललक ई सब होइ छै सामा चकेवाके अपन भाय बहिन अपन खेललक चकेवा आओरो सामा आओरो